سماجی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں مذہب کے تعلیمات مقامی ثقافت اور برادری پر گہرا اثر ڈالتی ہیں کیونکہ یہ تعلیمات نہ صرف انفرادی کردار سازی میں مدد دیتی ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی نظم و ضبط اور روایتی اقدار کو بھی مضبوط کرتی ہیں مثلاً زیادہ تر مذاہب میں بزرگوں کا احترام والدین کی خدمت اور بڑوں کی بات ماننا ایک اہم اخلاقی قدر سمجھی جاتی ہے دہلی جیسے کثیر الصفات کثیر الثقافتی شہر میں یہ تعلیمات مختلف برادریوں میں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور خاندانی نظام کو مستحکم کرتی ہیں مقامی ثقافت میں مذہبی تہوار روایتی رسومات اور عبادات کا باقاعدہ نظام بھی مذہبی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے یہ عمل نہ صرف مذہبی شناخت کو زندہ رکھتا ہے بلکہ قومی ہم آہنگی اور ثقافتی یگانگت کو بھی فروغ دیتا ہے جیسے کہ ہولی عید دیوالی یا گرو پرب جیسے تیوہاروں میں نظر آتا ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں